जय झूलेलाल साईं सिटवारे तव्हांखे ऑडर लिखाए वियुमि न त बटर पनीर बिरयानी जीरा राइस फुलिका पापड़ वग़ैरह उहो घर में छा महिमान अचणु वारा आहिनि माना वीह ॼणा खनि अचनि था त हुन जे हिसाब सां तव्हांखे मां ऑडर लिखायो आहे पर घर में साईं मां वटि ॿासण भांडा न आहिनि वीहनि ॼणनि जे हिसाब सां ॾियण जे लाइ त त महिरबानी करे मतिलबु अॼुकल्ह जेकी अचनि था न इस्तेमालु करे फिटी कयूं था प्लेटा थियूं चमिचा थिया ग्लास थिया त उहो भई साण मोकिले सघंदा तव्हां वीह पंजुवीह ॼणा आहिनि साईं हेॾी मां वटि उहो क्रोकरी मां वटि घर में न आहे हेॾा भांडा ॿासण ऐं ऑडर बि थोरो ॾिसिणो हुओ मूंखे लॻे थो मां तव्हांखे ॿ बटर पनीर चयां आहिनि ॿ मिक्स भाॼियूं चयूं आहिनि फुलिका तव्हांखे मां वीह ई चयां आहिनि त फुलिका तव्हां वीहनि जा टीह कयो जीरा राइस वधायो न साईं टे जीरा राइस कयो ऐं टे पुलाउ कयो भई सम्झो फुलिका घटि वधि बि थिया त उहो चांवर खाई करे ऐड्जस्ट थी वेंदो हुन में हा थधे जी शीशियूं ॿ चारि मोकिलिजो हा हा ऐं साईं महिरबानी करे जेको अॼुकल्ह मतिलबु यूस करे असां फिटी था कयूं न मतिलबु इस्तेमालु करे जेके अॼुकल्ह अचनि था पेपर प्लेटा थियूं ग्लास प्लास्टिक जा चमिचा हिकिड़ा ईंदा आहिनि हू चिॿा थी वेंदा आहिनि त थोरा मतिलबु सुठी हैवी क्वालिटी हुजे भई माण्हू खाइण विह थो चमिचो चिॿो न थिए त इहे जेको ग्लास ईंदा आहिनि पने जा हू बि हिकिड़ा सन्हे पने जा ईंदा आहिनि हिकिड़ा सुठे थुले पने जा ईंदा आहिनि भई माण्हू हथ में चङी तरह खां पकिड़े करे पाणी थधो पी सघे न त छा आहे पकिरण सां उहो पेपर दॿिजी थो वञे घणाई दफ़ा पाणी हेठां वई वेंदो आहे शइ सुठी न हूंदी आहे त महिरबानी करे साईं ख़ाली इहे हिकु शइ जो ध्यानु ॾिजो भई जेकी हूं प्लेटा मोकिलींदव चमिचा ऐं ग्लास मोकिलींदो उहो सुठे क्वालिटी जा हुजनि हा साईं महिरबानी करे ऐं साईं घणी देरि में मोकिलींदो छा आहे पोइ दफ़े मतिलबु तव्हां लेट करे छॾियो हुयो मां वटि महिमान अचिणा हुआ ॿीं बजे तव्हांखे हिकु जो टाइम चई वियो हुउमि त माञी आई अढाई टी बजे त उहो महिमान वीचारा वेठा असांजी शकल पिया ॾिसण न त हू महिरबानी करे ॾेढ वगे ताईं मोकिले ॾिजो साहिब हा ऐं साईं पैसा घणो हिसाबु किताबु थियो साईं हीअं न कयो न सेठ रोज़ जा आहियूं तव्हांजा साईं हिसाब सां लॻायो न डिस्काउंट त तव्हां हर दफ़े ॾींदा ई आहियो असांखे हीअं न कयो न मालिक ॾिसो जॾहिं ईंदा आहिनि महिमान मिटु माइटु असां वटि त पंद्रहें ॾींहं महिने अचु वञु थींदी ई थींदी आहे जेको बि हुजे वाजिबी बिल मोकिले ॾिजो मां हुन खे ॾेई छॾिंदुमि ॾोकड़ घर में ठीकु आहे साईं जय झूलेलाल जय झूलेलाल